हाँ मेरे आसपास ए टी एम हैं काफ़ी अ अच्छे ए टी एम हैं अ हम जब भी जैसे अ नगद अ पैसे निकालने जाते हैं वहाँ तो तुरंत हमें वो अ मिल जाते हैं वहाँ से मेरे आसपास ही कई सारे ए टी एम हैं और अलग अलग बैंकों के हैं तो एक अच्छा अनुभव रहा है मुझे अ ए टी एम का जब भी मैं वहाँ पैसे निकालने गई हूँ तो जैसे कि कई बार हम शॉपिंग वगैरह भी करने जाते हैं तो एक नकदी का भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा क्योंकि हम क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास इतना अ नगद अ पैसा नहीं रहता कि हम सारी शॉपिंग जो कर रहे हैं उसका उतना पेमेंट हो जाए तो हमें ए टी एम से पैसे निकालने पड़ते हैं तो वो अ अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा है क्योंकि फैमिली के साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शन्स होते हैं तो हम साथ में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ से हम समान ले रहे हैं जैसे कि हमने ज्वेलरी भी ली कपड़े लिए तो एक इसका अच्छा खासा हमें पेमेंट देना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अ तुरंत वहाँ से निकाल कर पेमेंट देना है तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है मेरा और बैंकिंग ग्राहक सेवा का जो अ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे आसपास ही कई सारे ए टी एम हैं और बीस कदम तीस कदम की दूरी पर एक अलग ए टी एम मिलेगा और जो कि अलग अलग बैंकों के हैं तो एक ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि सारे जो ए टी एम हैं उनकी जो सुविधाएँ हैं वो बहुत अच्छी हैं आप जब भी वहाँ जाओगे तो आपको ऐसे कि जैसे लाइन में लगना ये सारी चीजें अब नहीं हैं आप तुरंत जा के अपना पैसा निकाल सकते हैं किसी प्रकार के जैसे आप जल्दी में रहते हैं कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ रुक सकें या फिर धीरे काम कर रही है मशीन ये सारी चीजें वो नहीं हैं आप जैसे ही जाओगे तुरंत आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो और ए टी एम से आप पैसे निकाल कर साथ ही आपको स्लिप भी मिलती है वहाँ से तो आप ये चेक भी कर सकते हो कि आपका अ इतना अमाउंट निकला है या फिर इतना अमाउंट बचा है या फ़िर कभी कभी होता है जैसे कि हमें पैसे नहीं भी निकालने हैं सिर्फ चेक करना है तो वो सारी चीजें भी ये जो सुविधाएँ ए टी एम की हैं ये बहुत अच्छी हैं और सभी ए टी एम में लगभग ये हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका